हेल' नम' नम'स्कार सार नोंथाङा क'क्राझार दिस्ट्रिकनि एडभकेट मोन नामा आटसा नोंथांजों एसे खोथा रायलायनांगौ दंमोन आंहा हानि बेलायै हाया जोंहा मोनसे केस जादोंमोन नालाय मानि बे हाया जों आंनिनोखामोन नालाय बे हाखौहाय दस्राफ्रा आंनिफ्रा साइन लानानै दस्रानो फानहरदोंमोन आरो दा बे केसफोरखौ बोरै बोरै खालामनांगौ सार बेखौनो सोंहरनो नागेरदोंमोन आं ओमफ्राय दे औ आंनिखामोन दा बोरै बोरै खालामनांगौ सार बेखौ औ औ हानि लेखाया दंजोबखायो ओं आंनि नामावनो खाजोब हाया बारा गैया टिन बिघाल'मोन बे जोंनि गामिनिनोमोन सासे माबा होन्जावफोरसोमोन बिसोरो बिसोरो साथाम साब्रैसो ग्रुप लानानै लांदोमोन आरखि बिदिनो मास मोन्नैसो जाबाय आरो

दा बेखौनो मा मा खालामबा जागोन बेखौसो सोंहरनो नागिरदोंमोन आं सार औ औ औ औ औ

औ औ आटसा सार बे कर्टआव लोगो हमजागोन नामा औ औ औ औ औ आं सान्नैसो थानानै कन्टेक खालामनानै थांसै नामा औ औ दे बिदिबा सार संफोरहाय आं फन हरसै नोंनो समबाराव टाइमा खयथासोआव औ खयथासोआव थांनो सार आमफ्राय दे कर्टआव लोगो हमसै होमबालाय दे सार दे